से जानुवारि नैरोजा नै बा सेप्तेम्बर जिगुजौ गुजिगु जिबा डिसेम्बर नैरोजा जिथाम ब्रै आगस्त नैरोजा नै बा जुन जिगुजौ गुजिडाइन